नमस्ते मेरा नाम वैशाली है क्या मेरी बात शर्मा विष्णु से हो रही है अच्छा ठीक है तो सर मैं ये जानना चाहती थी मतलब मैं अपनी परिवार के साथ आपके भोजनालय में आना चाहती हूँ तो मुझे कृपया आप समय सीमा बता सकते हैं अच्छा मतलब दस बजे से शाम के आठ बजे तक खुला रहता है जी धन्यवाद तो सर वहाँ पे टेबल पहले से बुक करना मतलब बुक करना पड़ता है या फिर उपलब्ध रहता है मतलब उपलब्ध रहता है ठीक है जी पार्किंग का क्या है मतलब चार पहिया वाहन पार्किंग उपलब्ध है वहाँ पे जी सर ओके सर मतलब है ओके सर तो ठीक है सर मतलब शाम को आठ बजे तक आप आ सकते हैं ओके सर जी सर धन्यवाद